हमरा सबके ओहिठामसँ जे छै से विद्यार्थी सभ से जाइत छै दूर आओर ओतयसँ शिक्षा पाबयके लेल आओर जे छै से ओतयसँ शिक्षा प्राप्त करैत छथिन आ कतेक एहन गरीब बच्चा सेहो छथि जे दूर नहि जा सकैत छथिन से अपन जे घरे कऽ हुनकर नौकरी छनि जे जे कलाके हुनका छनि जे पूर्वज हुनकर करैत आबैत छथिन ओ सएह ओ करैत छथि आओर जे छै से उएहमे आगू बढ़ैत छथि कियो जे छनि जे जे छोटसभ छथि जिनका सभकेँ ओतेक पैसा नहि छनि सेसभ अपन जे छै से पूर्वज जे जे हुनका करैत छलनि हेँ सएहसभ जारी रखने छथि आओर जिनका जे छै से बेसी कोनो एहन साधन भेट जाइत छनि जे हुनका बाहर लऽ जा सकैत छथिन पढ़यके लेल से बाहरो जाइत छथि गरीबी जे छै से कतेक लोककेँ बाहर नहि जाय दैत छै आओर कतेक लोक बाहर जे छै से जे छै निपुण छथि एहिमे जिनका पैसा छनि ओ बाहर जाइत छथि आओर ओतहुओ बहुत एहन इस्कुल कॉलेजसभ छै जतयसँ लोग जे छै से शिक्षा प्रदान करैत छै